हांव सावड्डेच्यान उलयतां म्हजें नांव सायली नायक हांवें तुमकां तुमच्या रेस्टोरंटांत चिकन प्लेनेट ह्या रेस्टोरंटांत आमची खाणां ओर्डर केल्ली पूण म्हजी ओर्डर आजूनय पावूना कित्याक तुमी सांगपाक शकता हांवें तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान बिर्याणी चिकन नान ही खाणां हांवें येदोळ ओर्डर केल्ली पूण म्हाका आजूनय तुमची डिलीवरी पावूना किद्याक तुमी सांगपाक शकता ताचे कारण कितें तें तुमचे रेस्टोरंटांतल्यान एका बोयान सांगलें

आमची ओर्डर अर्देवरान पावतली म्हण तुमचे मरेन पूण तुमची ओर्डर आजूनय पावूना जेवणाची वेळ जाता जर तुमकां लेट जाता न्हू जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाक जाय न्ही एटलीश्ट तुमी आमकां अदमास सांगपाक शकता न्ही की बाबा मातशी दुसरी ओर्डर येल्या मातसो वेळ जातलो आं पूण तुमी आमकां कांयच कळयनात आतां जेवणाचो वेळ जावन गेलो पूण तरी सुद्दां तुमच्या डिलीवरीचो कांयच पत्तो ना आतां आमी किदें थारोवप आतां तें तुमीच सांगा जर तुमकां जेवणाची डिलीवरी करपाक तुमकां वेळ जाता न्ही समज वेळ जाता आशिल्लो जर तुमकां खंयची दुसरी ओर्डर येली जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाक जाय न्ही जर तुमी आमकां कळयत ना जाल्यार आमकां कशें कळटलें आमी आतां फक्त अर्देवर वाट पळयता तुमी आमकां ह्या नंबराचेर अदमास कळयात ओके तुमची डिलीवरी केन्ना पावतली ती आनी आमचे सगळे खाणाचे कितलें बील जातलें तेंवूय सुद्दां आमकां कळयात